ओला ओला तो बहुत आजकल चलने लगा है क्योंकि कहीं हमको दूरी सफर करना रहता है तो ओला की जरूरी पड़ती ही पड़ती है जैसे हमको दरभंगा जाना हो मुजफ्फरपुर जाना हो कहीं और डिस्ट्रिक जाना हो मतलब जिला जाना हो तो वहाँ जाने के लिए हमको ओला चाहिए ही चाहिए क्योंकि वहाँ पैदल तो जा नहीं सकते हैं बाइक से जा नहीं सकते हैं बाइक से जाएँगे तो वहाँ ज़्यादा संभावना हो जाएगी खतरे की और ओला रहेगी तो हमारे सेफ चीज है हालाँकि वो भी है एक्सीडेंट के उसमें भी लेकिन ओला सिर्फ चीज है अगर हम कोई पैदल वगैरह या फिर बाइक से जाते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा मतलब की खतरे के संभावना रहता है इसलिए ओला बहुत अच्छी चीज़ है और ओला को हम तभी हम बुक करते हैं जब हमको ज़्यादा ज़्यादा जरुरी रहता है नहीं तो ऐसे गाँव वगैरह जाना हो कहीं जाना हो तो औटो से भी चले जाते हैं पैदल भी चले जाते हैं साइकिल से भी चले जाते हैं लेकिन कहीं दूरी जाना हो तो उसके लिए हमको ओला चाहिए और ये ओला जब से आया ना तो बहुत इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ की सामना कम करना पड़ता है इसके लिए ओला अगर कहीं भी इंसान को कहीं जाना चाहिए तो ओला बुक करना चाहिए और ओला कंपनी आजकल बहुत ज़्यादा चलती है बाहर वगैरह में भी चलते जैसे हम बाहर में गए थे एक जगह तो वहाँ हमको कुछ पता नही था हम हम अपने मोबाइल में सर्च किए ओला ओला डाउनलोड किए उसके बाद सर्च करने के बाद हम वहाँ गाड़ी बुक की जहाँ जाना था वहाँ डायरेक्ट हमको वहाँ तक छोड़ दे दो मिनट में आया उनको कॉल किए दो मिनट में आ गए और मेरे को पूरा लोकेशन बुक करेक्ट लोकेशन पे छोड़ा और वैसे हम जाते हैं तो कही भी जाते हैं कहीं भी चले जाते हैं लेकिन ओला आई है तो हम बुक करते हैं जहाँ हमको लोकेशन देते हैं वो हमारे लोकेशन पे ले जाके छोड़ता है जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा आजकल टाइम को बचत ला दिया है ओला